اس وقت کا کی جو بات ہے وہ تمام زمانوں سے الگ ہے ہمارا وقت یہ موجودہ زمانہ ہر ایک زمانے سے الگ ہے اور ہم سب اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دور شوشل میڈیا کا دور ہے آج کل کے دور میں تشہیر کے لیے اور اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے سامان کی خبر دینے کے لیے سارے راستے ہیں کیونکہ آج کا دور شوشل میڈیا کا دور ہے اور اس دور میں جب ہر ایک کے پاس موبائل ہے گھر گھر میں انٹرنیٹ اور ہر گھر میں ہر ایک شخص کے پاس اسمارٹ فون ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے یوٹیوب کے ذریعہ اور شوسل میڈیا کے ذریعہ اپنے سامان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا بہت آسان ہو گیا ہے اسی طرح آپ اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے ٹی وی کا بھی سہارا لے سکتے ہیں ٹی وی کے ذریعے لوگوں تک آرام سے پہنچ سکتے ہیں واٹس اپ کے ذریعہ بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے سامان کا اشتہار کو آپ گلی گلی چوک اور چوراہوں پر دکانوں پر پر چپکا کر بھی زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دور بہت آسان ہے اس بات کے لیے آپ اپنے سامان کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں ان کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہاں مجھے یاد ہے کہ ایک ایسا اشتہار میں نے ٹی وی پر دیکھا ہے جو واقعی میں بہت بہتر تھا کیونکہ اس کے اندر ایک بہت اہم پیغام تھا کہ سماج سے بھید بھاؤ کو ختم کر کے آپس میں محبت پیار میں میل جول کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے سماج کافی ترقی کرتا ہے اور اس بھائی چارے کو طاقت ملتی ہے اور سب لوگ لوگوں کو سکون کی زندگی گزارتے ہیں